मैंने आपकी कैब मैंने आपकी कैब बुक की हूँ पर आपकी कैब अभी तक नहीं आई है मैं कित मैं इतनी देर से धूप में खड़ी हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है और आपकी कैब कब से आ रही है मेरे पास भी गाड़ी है और ड्राइवर है पर मेरा ड्राइवर कहीं गया है इसलिए मैंने आपकी कैब बुक की है पर आपकी कैब तो कब से आ रही है मैं कब से इतनी तेज़ में धूप में खड़ी हूँ कृपया कर जल्दी से आपकी कैब भिजवा दीजिए मुझे आपकी कैब बहुत पसंद है इसीलिए इसीलिए मैंने आपकी कैब बुक की हूँ और आपकी कैब का ड्राइवर भी अभी तक नहीं आया है उसको भी भिजवा दीजिए मैं इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हूँ आपका ड्राइवर अभी तक कैब लेकर नहीं आया है

कैब में अच्छी सुविधा रहती है इसीलिए मैंने यह कैब बुक की थी कैब में सब कुछ गर्मी के लिए ए सी बैठने के लिए अच्छी सीट सब कुछ होता है इसलिए मैंने आपकी कैब बुक की थी पर आपकी कैब अभी तक नहीं आई आपकी कैब कब तक आ जाएगी मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ